जी में जेह्ड़ा तुसें आखा देओ टास्क रैबिट और फाईबर टू हायर एह् में नेईं यूज कीत्ते न एह् में नेईं यूज कीत्ते न हां उ'नें जेह्ले रिसैंटली जेह्ड़ा चार जी पी टी आया ओह् यूज कीत्ता हा इक बारी अपने इक रिसर्च परोजैक्ट च एक्सपीरियंस चंगा रेहा तुस कोश्चन लिखो ते इयां तुसेंगी फटा फट तुसेंगी जवाब देई ओड़ग ओह्दा तुसेंगी ओह्दा पूरा पूरा तुसेंगी लिखियै देई ओड़ग पूरा थिसिसिस लिखियै देई ओड़ंग पर गल्त गल्ल इ'दी चंगी गल्ल ते ऐ तुंदी टाईम बचांदा तुंदी मैह्नत बचांदा गलत गल्ल इदी एह् ऐ कि एह् तुंदा जेह्ड़ा परोडक्टबिटी ऐ खत्म करी ओड़दा तुंदा जेह्ड़ा सोचने समझने दी शक्ति ऐ ओह् खत्म करी ओड़दा तुसें जेह्ड़ी उस परोजैक्ट पर आपे जेह्ड़ी मैह्नत खत्म करी ओड़ंग किअगर तुसें कोई चीज ऐ तुस कुश परोजैक्ट पर कम्म करा देओ तुस अगर आपे करगे तुस सौ जगह् उस चीज बारै सर्च करगे सौ सौ पेपर पढ़गेओ ओह्दे उप्पर तुसेंगी सौ चीजां सिखने गी लब्भग लेकिन अ चलो उ'न च सौ चीजें चा तुसें गी दस चाजां कम्म आग आदियां थौहाड़े परोजैक्ट च सौ पेपर पढ़े न सिर्फ तुंदे पेपर दे अलावा तुसेंगी एक्सट्रा नॉलेज बी होई जाग कोई तुंदे कोला जे तुंदे कोला उस परोजैक्ट दे बारै च पुच्छग ते तुंदे कोल परोजैक्ट दी एक्सट्रा नॉलेज होग लेकिन अगर तुस ए बर्चुल एसिस्टैंट यूज करदेओ ते तुसेंगी बना बनाया समान तुंदे अग्गें पक्की पकाई खिचड़ी रक्खी औड़ग तुसेंगी सिर्फ इन्नी नॉलेज होग जिन्नी उ'नें लिखी दित्ती ऐ तुस उसी याद करगे कल गी कोई पुछग तुस उ'ना गै सनाई सकगे जिन्ना उन तुसेंगी जेह्ड़ा जेह्ड़ा थिसिसिज लिखियै दित्ता दा होग एक्सट्रा नॉलेज तुंदे कोल उस परोजैक्ट गी लेइये कक्ख नीं होग ते एह् एह्दी इक माड़ी गल्ल ऐ आक्खी सकनेआं कि तुंदी अपनी जेह्ड़ी क्वालिटी ऐ जेह्ड़ी काबलियत ऐ ओह् ऐ बर्चुअल एससिटैंट खत्म करा दे न स्हानू सोचने समझने दी शक्ति खत्म होआ दी ऐ कि साढ़े कम्म सारे ऐ करा दे न आसें खाल्ली इक की उप्पर पाना इ'यै ऐ एंटर मारना ऐ ते बना बनाया सामनै आई आना इ'यां स्हानू अपने आप ऐ सारा करने पौंदा हा ते स्हानू समझ आंदी ही कि कि'यां करना ऐ कुद्धरूं सर्च करना ऐ सौ साईट पता चलदियां न जिद्धरूं तुस सर्च करी सकदे ओ चीज सौ चीजां पता लगदियां न कि तुस सर्च पेपर करी सकदेओ कियां रैफरैन्स देना कियां केह करना सौ कताबां फरोलदे तुसें सौ राईटरें दे नांऽ पता चलदे न रिसर्च पेपर दे बारै पता चलदा तुसें लोकें दे बारै पता चलदा केह् केह्ड़े केह्ड़े साईंसटिस्ट न केह्ड़े केह्ड़े स्कालर न कदे ई उ'नदी सोच ऐ पर बर्चूअल अस्सिटैंट दी बजह् कन्नै तुसेंगी ओह् कक्ख नीं पता लग्गग तुसेंगी सिर्फ उन्नी नॉलेज लब्भग